आं हॅलो आं पराग नायक उलयता हां तुमी हेतून न्यूज पेपरान एड दिल्लो न्हू तुमकां गरज आसली न्हू शॅफाची हां सो तुमचें किरें रिक्वायरमेंट्स आसा हां हां हां आं सोपा हां

हां हां हां सो तुमचे आं हां हां हां हां

हां हय हय तशें हांव करतां सो आनी कितें अशें स्पेशल तुमचे रिक्वायरमेंट्स आसा लायक स्पेशल तुमकां असो हें स्पेशल कितें अशें जाय काय डेली अशें जें डेली हें फोव जावं हां हां हां हय हय हां हां हां हां हां हां कळें कळें आं आनी सकाळची अशी टायमींग किरें ब्रेकफास्ट बी कितल्या टायमाक दिवंक जाय न्हू तुमी कामांक बी वयतात न्हू सो तेज्या पयलीं रेडी जावंक जाय हां हां हां आनी न्हू हां हां हां हां हां हां आतां अशें केल्यार जावचें ना की तुमकां आनी तांकां अशें सेम काय दोगांक अशें तांकांय डिफरंट आनी तुमकांय डिफरंट करून दिवचें

हां हां हां हां हां बरें हां हाजो पेमेंट तुमी कितले दिवपाक शकता म्हाजो फिफ्टीन हय फिफ्टीन ठावजंड परवडटले न्हू तुमकां हय आं हां बरें बरें हां हां बरें हां हां बरें बरें बारान कर हय हय

जाता हांव फाल्याच्यान फाल्यां येता तुमकां मेळटा

हय हय हय हय खबर हां हां बरें तर